हाँ हेलो हम्म हाँ भईया मैं आपके यहाँ से एक लैपटॉप ले गया था जो कि हैंग और अच्छा चल नहीं रहा है बहुत हैंग कर रहा है नेटवाओरकिंग प्रॉबलम भी हो रहा है तो आप कृपया करके अच्छा लैपटॉप दीजिए और अच्छ रहेगा तो आपके यहाँ लोग आएंगे आपका बिक्री होगा इसीलिए आप अच्छा दीजिए आपके यहाँ से जब से ले गए हैं उसके बाद दो तीन दिन बाद ये खराब होने लगी और ये लैपटॉप हैंग नेटवर्किंग प्रॉबलम सबसे ज़्यादा होती है